असांजे देश में ॾाढियूं कलाऊं आहिनि नृत्य कला जीअं ए ह ए नृत्य कला चित्र कला ऐं ह हस्तकला ॾाढियूं सारियूं कलाऊं आहिनि असांजे देश में कपिड़ा बि तरह तरह जा आहिनि इनमें सितारू लॻियलु हूंदियूं आहिनि वॾियूं वॾियूं ॾाढियूं बढ़िया सां ॾाढियूं लॻियलु हूंदियूं सिपियूं लॻियलु हूंदियूं आहिनि सुठा सुठे तरीक़े जा कपिड़ा सिबजंदा आहिनि उहे सभु बढ़िया सां उन सिबी करे उननि में सुठे सां उ बुनाई बि थी सघंदी आहे असांजे देश में बुनाई जो बि ॾाढो सुठी कला आहे उनमें ॾाढी बढ़िया

शो ॾींदियूं आहिनि ऐं राडियुनि जो बि उनमें विझंदा आहिनि ॾाढियूं सुठी सुठी तरीक़े सां उननि खे सिबण ऐं उननि जी कलाऊं ॾाढी सुठियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि असांजे देश में सीटर बि सिबजंदा आहिनि सीटर वि ॾाढे सुठे सुठे तरीक़े सां इहा सिबजंदा आहिनि ॾाढा बढ़िया बढ़िया तरीक़े सां सुअन सां के मशीननि सां सुठे सुठे तरीक़े सां सीटर ठाहींदा आहिनि कोई कोट सु ठहाराईंदो आहे कोई सीटर सुठा फुल बाहुन जा हूंदा आहिनि के नंढनि ॿारनि जा हूंदा आहिनि ॾाढे सुठी सुठी तरीक़े जा सीटर हूंदा आहिनि ॾाढा सुहिणा लॻंदा आहिनि